आतां चडशे लोक केदारनाथ वचपाक लागल्या केदारनाथ हें भारताच्या उत्तराखंड राज्यान आसा हे देवूळ फक्त एप्रील आनी नोव्हेंबर म्हयन्यान उकते आसता केदारनाथ हे देव म्हादेवा खातीर जाणून गेल्ले आसा थंयचे लोक अशें सांगता की हे देवूळ पांडवांनी बांदलेले म्हणून आनी देवूळ खरेंच पोवण्या सारकें आसा हेज्या चारूय वाटेनी हिमालयन हिल्स आसा आनी साल दोन हजार तेरान हांगा खूब व्हडली बुट्टी आयली आनी सगळे घरा बी नश्ट जाल्ली पूण देवळाक मात कसलेत त्रास जावना इतली व्हडली बुट्टी येवन सुद्दां देवळाक कसलेच नुकसाण जावना ही अजापाची एक गोश्ट आशिल्ली लोक ह्या खातीर खूब आश्चर्य जाल्ले आनी ह्या खातीर लोकांक असल्या जागृत स्थानाचेर वचपाची खूब इच्छाय जाल्या हांगा एक म्हटल्यार विनायक चतुर्थी साजरी करता विनायक चतुर्थी सप्टेंबर आनी ऑक्टोबर ह्या म्हयन्यान मनयता आनी हांगा एक मेला जाता मेला श्रावणी अंकूट मेला म्हणून अंन्नकूट मेला श्रावणी अन्नकूट मेला म्हणून तो रक्षाबंदनाच्या एक दीस पयली मनयता हांगा लोक जे शेत बी रोयता तेजी पिकनी तेजी कितें कापणी आसता पळय पयली कापणी आसता ती साजरो करपाक वा मेला एक आसता आनी हांगा एक दिवाळी खूब आवडीन मनयता दिवाळीच्या दिसांनी सगले देवूळ आनी देवळाच्या अवती भोवती जी जागां आसता ती सगळीं पणट्यो आनी फुलांनी सजयता हे खरेंच पळोवपा सारकें दृश्य आसता